हा असांजे आसपास जानवरनि जे भई चरण जे लाइ गांहि भई जीअं ख़ाली मैदान या कंहिंजा प्लाट ख़ाली जॻहियूं हूंदियूं आहिनि त उते गांहि हूंदा आहिनि त उते जानवर उहे खाईंदा बि इन ऐं जीअं पाणीअ जी कमी थी वेंदी आहे या गर्मीअ जो मौसम ईंदो आहे त पाणीअ जी कमी थी वेंदी आहे त उन सां ॾाढा अहिड़ा पशू पक्षी जानवर हूंदा आहिनि त उहे मरी बि वेंदा आहिनि कंहिंखें कंहिंखें पाणी जीअं न मिलंदो आहे ऐं असांजे असांखे इहो ई सोचिणो खपे की जानवर न मरनि त असां गर्मियुनि में उन जानवर जे लाइ पंहिंजे घर जा ॿाहिरि या पंहिंजे छत ते असां उन जे लाइ पाणी रखूं दाणो रखूं की उहे बि खाइनि उहे बि जीवित रहनि त भई इन जी ऐं असांखे प्लास्टिक ॿाहिरि न फेकणी खपे प्लास्टिक जो एॾो इस्तेमाल न करिणो खपे जीअं की उहे जानवर खाइनि ऐं मरनि उहो एतिरो न करणु सोचिणो खपे